ऐसा है हम लोग जब पहले इस्कूल जाते थे तो हमारे यहाँ कम्प्यूटर नहीं थे हम लोग कम्प्यूटर के बारे में कुछ नहीं जानते थे और आज देखिए हमारे बच्चे इस्कूल जाते हैं इंग्लिश मीडियम से पूरा सिस्टम पे काम होता है उनका जो इस्कूल का काम आता है वो भी फ़ोन पे आता है आज़ कल जो है टेक्लॉनजी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है कोई भी चीज़ हो तो फोन पे तुरंत ही सर्च करिए तुरंत ही मंगवा लीजिए तुरंत ही आ जाती है और हमारे बच्चे जो हैं आज जो है कम्प्यूटर सीख रहे हैं कम्प्यूटर से पढ़ाई कर रहे हैं फोन से पढ़ाई कर रहे हैं ये आज कल के बच्चे बहुत मतलब टू हो गए हैं और वो वो हर चीज़ कम्प्यूटर के बारे में हर चीज़ जानते हैं और हम लोगों को कभी कभार ऐसा होता था कि कोई रेसिपी जैसे बनाना ना आता हो कोई चीज़ बनानी हो तो बच्चों से बोलते हैं बेटा हमको ये बनानी है इसकी रेसिपी इसपे सर्च करो तो हमारे बच्चे जो हैं फटाक से रेसिपी सर्च करते हैं हम लोग उसको अच्छे से देखते हैं फोन पे या कम्प्यूटर पे उसको अच्छे से देखते हैं बाद जो है बनाते हैं घर पे बच्चों से पूछते हैं बच्चों को बताते हैं और आज कल जो है कम्प्यूटर के बारे में बहुत आज कल कम्प्यूटर नहीं तो बच्चों की जो है लाइफ़ ही नहीं है इसीलिए बच्चों को कम्प्यूटर का कोर्स ज़रूर करवाना चाहिए हमारे ब दो बेटे हैं घर पे दोनों कम्प्यूटर सीखने जाते हैं और हमें जैसे कि गाना सुनना है या कोई मूवी देखनी है या रामायण देखनी है कुछ भी देखना हो तो हम अपने बच्चों से बोलते हैं बेटा हमें ये आज देखना है आज ये गाना ये सॉन्ग सुनना है ये भजन सुनना है तो हमारे बच्चे जो है तुरंत ही कम्प्यूटर पे या फोन पे सर्च करके तुरंत ही सुनवाने या दिखाने लगते हैं और